हेलो हा हा भेण जय झूलेलाल हा ॿुधाए हा हा कहिड़ो वॻो खपेव तव्हांखे असां वटि कॉटन बि आहे सिल्क बि आहे गरमु बि अथव जे को चवंदव सभु मिली वेंदव तव्हांखे सॼी वैराईटी अथव क्वालिटी ॾाढी न न क्वालिटी ॾाढी सुठी आहे ॾाढी सुठी आहे हा इलाही हलंदो तव्हां यादि हिकु हिकु सभु खपे सभु मिली असां वटि सॼी वैराइटी सॼी थींदी थव जे को चवंदव सब मिली वेंदव माल हा हा पेंटा बि हूंदी अथव असां वटि जीन्सां बि हूंदी थव शर्ट बि हूंदी अथव खम ख़मीसां बि हूंदी अथव ख़मीस सुबयलु खपे या ख़ाली कपिड़ो खपेव हा हा अढाई सैं बि आहे टीं सैं बि आहे पंज सैं बि आहे इलाही वैराइटियूं अथव असां वटि ऐं जीन्स बि अथव असां वटि नवें सैं अथव सतें सैं अथव ॿारहें सैं अथव वैराइटी इलाही अथव भेण सतें सैं खां वठी करे हा हा हा हा भेण बि ॿारे सै पंदरहें सै में सुठी मिलंदव वेंदव मिली वेंदव तव्हांखे हा हा सभु साइज़ मिली वेंदव जेका साइज़ चवंदा मिली वेंदव टी शर्टा बि मिली वेंदव तव्हांखे कॉटन में खपनव या इलाही त इलाही वैराइटी आयूं अथव हाणे फ़ुल स्लीव हा हा हो हा होजरी में बि मिली वेंदव हा हा मिली वेंदव होजरी में न न न कपिड़ो कीअं पकड़ाईंदासीं तव्हांखे ऐं हिकु दफ़ो थोरी ॾियणो आहे ह हमेशा अॻिते बि डि ॾियणो आहे तव्हांखे कपिड़ो हा हा खुलियलु आहे इन महिल ॾियारी जो टेम आहे न इन महिल दुकानूं खुलियलु अथव कोई छुटी नाहे असांजी

ॿियो तव्हांखे छा खपनव ॿारनि जा बि अथव असां वटि कपिड़ा हा हा ॿारनि जा बि ॿारनि जी मतिलबु उहे ई ज जीन्सा बि हूंदी आहिनि टी शर्टा थींदियूं आहिनि इलाही बाबा सूट अथव ॾाढा छोकिरियुनि जा हा हा आहिनि आहिनि इलाही वैराइटी अथव हिकु दफ़ो ईंदव ईंदव त असांखां वठी करे वेंदव तव्हां हा साड़ियूं बि साड़ियूं बि मथे आहिनि मतिलबु गोदाम मतिलबु मथे स्टोर ठहियलु आहे उन में साड़ियुनि जो अलॻि आहे कलर इलाही इलाही कलर अथव सिंधियुनि जे मतिलबु जा अथव सारा कलर असां वटि हा हा मिली वेंदव प्लेन साड़ी में मिली वेंदव तव्हांखे

हा हा मिली हा हा बढ़िया कपिड़ो अथव तव्हांखे मिली वेंदव हा हा उहो त सुबाइणो पवंदो सुबियलु ठहियलु बि आहिनि असां वटि कपिड़ो बि अथव कपिड़ो बि असी रुपए मीटर अथव हा असी रुपए हा सि सिलाई वारो वेठो आहे असां वटि बि

जय झूलेलाल अचिजो ज़रूरु असांजी दुकान ते दर्शन ॾिजो ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल